ہیلو کیا آپ اولا کار سروس سے بات کر رہے ہیں جی میں عرفینہ بات کر رہی ہوں کل شام کو میں نے آپ کے یہاں سے مطلب کار بک کرائی تھی جس کو صبح دس بجے سینٹینری گیٹ پہ آنا تھا لیکن وہ ٹائم پر وقت سے نہیں پہنچ پائی اور مجھے بریلی جانا تھا اس کے وقت سے نہ پہنچنے کی وجہ سے میری ٹرین لیٹ ہو میری ٹرین نکل گئی اور میرا جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تو اب میں آپ کے یہاں کار بکنگ کینسل کروانا چاہتی ہوں تو پلیز آپ میرا یہ کینسل کر دیجیے شکریہ